हमरासभके क्षेत्रमे धीरे धीरे कारोबार आब बढ़ैए पोखरि जेनाकि सभ लैए माँछक खेती करैए बकरीसभ पोसैए गाएसभ पोछै पोसैए तहन देखैत छी मुर्गाके खेती करैए सभकिछुके खेतीसभ चलैए आब कनि कनि क्षेत्रमे ज्यादा बढ़ैत छै रो स्वरोजगार